चित्रकार ही जेन्ना हांव शिकपाक लागलो तेन्नाच्यान म्हाका खूब फायद्याक पडली कारण म्हजे भितरचो धीर आसा तो खूब वाडलो शिस्त आसा तीय खूब वाडली आनी हांव अशें म्हाका अशें दिसलें की परतें परतें ट्राय करीत रावपाक जाय धीर धरपाक जाय पॅशन्स धरपाक जाय आनी जेन्ना तूं परतें परतें करता कितें प्रॅक्टीस करता सराव करता तेन्ना तुजें तूं कितेंय करता तें बरे तरेन जाता इम्प्रूव जाता इम्प्रूवमेंट वाडटा सो ताचे पासून तुका एक सीख मेळटा की तुवेन फुडें फुडें सरत रावपाक जाय आपली जाता तितली ट्राय करीत रावपाक जाय तुका शिस्त तुजे भितर बरी डॅवलप जाता एक संवय येता तुज्या भितर की बरी एक संवय लागता तुजें मन तुका खंय तरी इन्डल्ज करून दवरपा खातीर सो म्हज्या खातीर ही खूब फायद्याची अशी म्हाका ही दिसली हॉबी आसा ती कला आसा ती आनी हांव तशीच दवरपाक सोदतां अशीच आनीक वाडोवपाक सोदतां कारण तुजें मन तुका खंय तरी एक रमोवन दवरपाक मेळटा हे सगळे दुनियेच्या टॅन्शनाच्या भाजू तुका दवरून तुका तुजी कला जी आसता तुज्या भितर ती तुका जिवंत दवरपाक मेळटा आनी तुजो टायमपास जाता आनी तूं खूब कितें कितें शिकता ताच्या भितर तुजी कला वाडटा तशी वाडटाच पुणून तुजे भितर शिस्त येता तुजे भितर धीर येता पॅशन्स येता आनी फुडें फुडें सरपाक तुका आनीक प्रोत्साहन मेळटा